ہیلو وعلیکم السلام اور کیا خیریت ہے کیسا اسپورٹ کھیل رہا ہے اور اس میں ٹریننگ کیسا چل رہا ہے وقت پابندی کے ساتھ کیایا کریے آگے ترقی بہت کریے گا اور اچھا آپ کا اسپورٹس اسے اچھا چل رہا ہے اور آپ ضلع کے نام کریے گا راج کے نام کرے گا ہندوستان کا بھی نام کر بجیے گا کھ تو ہاں ہم تو آتے ہی رہتے ہیں پھر آئیں گے ان شاء اللہ ایک دو دن میں آئیں گے ان انشاء اللہ تو پرفینس بہت اچھا چل رہا ہے اور اسی طرح ترقی کرتے رہیے اور ہم لوگ آپ حوصلہ فزائی کریں گے وعلیکم السلام اوکے